ہمارے علاقے میں الگ الگ مذہبی رہنماؤں کی عزت کی جاتی ہے ہمارے یہاں جو علما ہوتے ہیں جو مولانا ہوتے ہیں اور جو مولوی حضرات ہوتے ہیں اسی طرح جو کسی مسجد کے امام ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی علاقے میں کافی عزت کی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی اس عزت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان علما کے پاس جو علم ہوتا ہے اور اسی طرح اماموں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم بہت قیمتی ہوتا ہے اس کو ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا اس لیے وہ عوام میں بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اسی علم کو حاصل کرنے میں لگایا ہے اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں میں بھی جو لوگ مذہب سے جڑے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی سماج میں خوب عزت ہوتی ہے میں نے ان سے ہر اچھی بات سیکھی ہے اور ان کو دیکھ کر ہم اچھے راستے کی طرح چلتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے لیے رہنما اور قائد کی حیثیت رکھتے ہیں